सोशल मीडिया पर अपन फोटो इएह दुआरे पोस्ट करै छियै जे लोककेँ ओहि पोस्ट पर फोटो पर की राय छै केओ प्रशंसा करै छै केओ बुराइ करै छै लाइकोके लिए लोक सब फोटो पोस्ट करै छै फॉलोके लिए या ओएहसँ किछु ओकरा आमदनियो होइत छै तऽ ओएह दुआरे पोस्ट करै छै फोटो जे लोककेँ की राय छै ओहि फोटो पर भला कि बुरा